मैं सोचती हूँ कि थोड़ा आने जाने के लिए सरकार थोड़ा रास्ता दे दे हमारे जो पड़ोस हैं ओ जाने नहीं आने नहीं देते हैं अपने जगह में रास्ता नहीं देते हैं मैं यही सोचती हूँ कि थोड़ा रास्ता बन जाए सरकार भाई रास्ता बनेगा तभी तो गाड़ी घोड़ा आटो आएगा और यही सोचती हूँ थोड़ा भाई साफ सफाई नाली ओली थोड़ा बन जाए और हम लोग के दिक्कत होती है आने जाने में और कैसे कहाँ आए जाएँ और नाली ओली सफाई ओफाई हो जाए

गाड़ी घोड़ा हो जाए साधन हो जाए रास्ता बनेगा तभी तो साधन होगा सरकार कर रही है अच्छा कर रही है बस यही गाँव में है कि रास्ता बन